ہیلو کیا آپ ایمیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں در اصل میں کچھ دن پہلے میں آپ کا ایمیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک آئرن دکھائی دی جو کہ مجھے بہت پسند آئی اس لیے میں نے اس کو خریدنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ صرف پانچ ہزار روپے کی تھی اور آج مجھے یہ آئرن کا آڈر مل گیا ہے اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے یہ بہت اچھی طرح پیکڈ ہے یہ بہت لائٹ ویٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہاتھ نہیں تھکتا ہے اس میں آٹو آن اور آٹو آف کا آپشن بھی ہے اس کا وائر بھی کافی لیندی ہے جس کی وجہ سے کپڑوں پر آئرن لگاتے ہوئے کافی آسانی ہوتی ہے اس میں کپڑے کافی سارے آپشنز ہیں جیسے سوتی کپڑوں کا نائلون کپڑوں کا اونی کپڑوں کا مجھے یہ آئرن بہت پسند آئی تھینک یو